जों उन्दैनिफ्राय ना हमनाया जोंनि आइआ माने ना लायग्राखामोन आरो सिगाङावनो जों उन्दै समाव ना लायग्राखामोन जों आइजों खारफा खारफा ना गुरनायाव खारफायो बिदिनो ना सारनायाव खारफायो एखनबा बेहेर बारियाव थांनानै बेलाव बाजालाबायो आरो गब्र'लाबायहैयो हाखरफोराव बेहेराव हाब्रु जायो ना बेवहाय माने गब्र'लाबायो नायाबो मोनो बे बेहेर बारियाव माने मागुरफोर थायो आरो सिंगिफोर थायो नायाबो मोनो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो दिनै एसे गाबोन एसे थांदाव थांदावनो रोंबोबाय आरोखि आङो नावनि बेबस्ता बा हमनाय लायनायफोरखौ बिदिनो नाया बबे बायदियाव थायो बबे बायदियाव थाया बेखौ मिन्थियो आरो माने दा नाया नास्रायफोरा बिदिनो मागुरफोरा सिंगिफ्रा बे हाब्रु सायदाव थागोन बा नास्राय बरा बामिफ्रा बिदिनो हागावसिला बा दंफां मुरा बा औवा मुरा बिदियाव थायो आरो दा बेनिफ्राय बिदिनो दानख'बाय रुवाफोरजों बा खदालफोरजों जावखुबाय बिदिखौ बिदि जावनानै लायनो हायो आरो बा बामिफोरखौ बा नास्राय बराफोरखौ जोंनिथिंथ' आरो सल बारलि गैया जोंनाव माने नास्राय बरा थायो बामि थायो मागुर थायो सिंगि थायो आरो सिंगि नांगौबा बिदिनो बेहेर बारिफ्राव गोथौ जायगाफ्राव सारबाय बा जेजों सारबाय बा बिदिनो दौहाति होननायजों सारबाय दौहाति खानानै थिंखौ दौहाति खायो दिरुंजों बेजों बोनानै सारो सिरलि बे सिरलि होननायाबो माने बेराफारसे स'से हेन्देल गोनां नालाय खानानै माने बानायनानै सारो आरो बेजों थावथिंखौ दानखावनानै सारो आरो थावथिंखौ दानखावनानै सिरलि बानायो बेखौ सिरलि होनो ओमफ्राय दौहाति होननाया बिदिनो थावथिंखौ दानखावालासिनो माने फारसेल' दाननानै ओमफ्राय गिदिरैनो खानानै सारो आरो सानैसो बोनानै ओरै सासे ओरै सासे थानानै दिरुं खानानै बोयै बोयै सारो आरो मोजांथार आरो सारनो माने मेङा आरो बे माने जेरबासेबाबो सारनो हागोन बा मानसि दोबैबाबो सारनो हागोन अब्ला मोननोसै जोङो बेवहाय माने सिंगि मोनगोन बा मागुर मोनगोन बिदि मोनो आरो नास्राय गोरि गिदिर मोनगोन आरो नास्राय निस्ला बिदि बिदि मोनो आरो दाथ' जोंनाव गोदोनि बायदि ना फुरखाथाय गिदिर गिदिर गैला फिथिख्रि मोनो बिदिनो नास्राय गोरि ओमफ्राय बिदि नास्राय निस्ला बिदि मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो मागुर इसे मोनबाय सिंगि मोनबाय नास्राय एसे बरा मोनबाय बामिखौ मोना आरो हाब्रु गोनाङाव माबा थेरबाय